हैलो हां जी उं'दे घर सतसंग ऐ जाना तुसें अच्छा जाना ऐ यरो होर तुस ठीक हो घर ठीक सारे उं'दा मुड़ा आए दा हा गलाने गी आक्खा दा हा सतसंगै गी आएओ तुसें किन्ने बजे सद्देआ अच्छा मिकी बी इ'यै आखेआ होर होर कु'न जा दा ऐं लेना लेई जाह्गे फरूट जां किश लेई जन्ने आं फरूट जन्ने आं बजारै केह् चढ़ाना तुसें केले छेले चढ़ाने सेब सुब अच्छा बजारै कि'न्ने बजे जाना फिरी अच्छा जेल्लै जाना होग मिगी फोन करी ओड़ेओ कम्म छम्म मकाइयै जन्ने आं सारे दपैह्री आह्ली रूट्टी छुट्टी बनाइयै ते फ्ही उत्थै फ्ही असें औना बी हां गर्मी गै पाना अड़ो ठंड होई गेदी हून बड़ी ठंड ऐ उत्थै फ्ही असें औना बी रातीं गै

हां होर कु'न कु'न जा'रदा शुब्भु दी मम्मी जा'रदी ऐ नेईं ऐं नीलू नीलू ऐं अच्छा ओह् बी जादियां उ'नें आखेआ फ्ही किट्ठे गै चलने आं बजारै तिन जने ठीक ऐ कोई निं फ्ही तां फ्ही गर्म सूट पाना अच्छा रूट्टी उत्थै गै खाह्गे यरो खाएओ निं घर हां आखा दा उं'दा जागत कि रूट्टी छुट्टी निं खाएओ घर उत्थै रक्खी दी रुट्टी उ'नें हां चलो ठीक ऐ फ्ही त्रै बजे हारे फोन करेओ मिगी ठीक ऐ ठीक ऐ